हाँ नमस्ते जी बोल रहे बाहर का हाँ बोले बाहर से आए हैं घूमने का जगह सब बताइए कौन सा जगह अच्छा है

अच्छा और सब आस पास में मुरलीगंज खुर्दा क्या कहते हैं यहाँ मधेपुरा घूमने वाला जगह हाँ हाँ हाँ सिंहेस्वर है अच्छा आस पास यह मुरलीगंज मधेपुरा सिंहेस हाँ और अच्छा अच्छा अच्छा और किधर कहीं है अच्छा घूमने वाला जगह सब अच्छा है पार्क ओर्क घूमने वाला अच्छा जगह मधेपुरा में पार्क है घूमने वाला और अच्छा

बस इतने इतने है न लोकल न ओथा वहाँ सब उधर बरनेस्वर सब भीमा से अच्छा मधेपुरा ऊ पूर्निया ज़िला हो जाते हैं हाँ पूर्निया ज़िला हो जाते हैं सब

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ सही बात कही हाँ उधर वह रहते हैं साइड मधेपुरा ज़िला इधर अपना ई उधर पूर्निया ज़िला हो जाते हैं इधर मधेपुरा ज़िला

सही है और अपना यही मुरलीगंज कुमारखंड मधेपुरा सिंहेस्वर स्थान हाँ हाँ हाँ अच्छा तो है ठीक है और घूमने वाला है जगह अच्छा सबसे अच्छा है मधेपुरा वहाँ सिंहेस्वर स्थान

ठीक है चलो पूछ लेते हैं अच्छा जगह कहाँ है घूमने वाला

तो ठीक है ठीक है यह मुरलीगंज